साड्डे साम्बे दे बिच्च बड़े बारी एह् चीज होएया ऐ कि जेल्ले गर्मियें दा थोह्ड़ा टाइम आंदा ते बत्ती बंद होई जंदी कन्नै पानी नी आंदा ऐ ते स्हाड़ा साम्बा शैह्र च एह् जेह्ड़ी ऐ नी एह् एह् एह् बड़ा फेस करना पौआ दा ऐ कि लोकें गी बड़ा दिक्खना पौआ दा ऐ कि बड़ा लोग बड़े दुखी होई जंदे इस चीजा कोला कि जोल्लै बत्ती नी थ्होंदी कन्नै उनें पानी नी थ्होंदा ते फिरी ओह् लोग नेता नेते जेह्ड़े होंदे ऐ इन्दे कोल जन्दे ऐ ते फिरी ओह् अग्गें जाइयै गल्ल करदे फिर बी मगर लोग उ'नेंगी सुनी पांदे ऐ कि बस एह् जेह्ड़ी एह् चीज ऐ थोह्ड़ी जेह्ड़ी एह् स्हाड़ै साम्बा शैहर दे लोग बड़ा फेस करदे ऐ गर्मियें च ना फिर बच्चे स्कूलें जाना होंदा ऐं ते कन्नै अपना रूट्टी बनानी होंदी हफ्ता हफ्ता इक पानी नी आंदा ऐ स्हाढ़ा साम्बा शैह्र दे बिच्च ते कन्नै एह् चीज ऐ जेह्ड़ी एह् स्हाड़े फिरी एह् स्हाड़े लोग केइयें दी गलियां टुट्टी दियां केइयें ते कुछ ते वार्ड दे बिच्च बेशक्क स्हाड़ा साम्बा शैहर वार्ड बनी गेदा मगर एह् लोग अज्ज बी स्हाड़े साम्बा शैह्र दे बिच्च बड़े लोग फेस करा दे ऐ चीजां नालियां नी ऐ ऐं गर्मियें च बड़ी हालत होई जंदी जेल्लै ओह् आंदी ऐ अपना बरखा पौंदी ऐ ते महाराज नालियां पूरियां अपने इत्थुआं चलदियां ते बंद होई जंदियां नालियां बंद होई जंदियां गलियें बिच्च ओह् होई जंदा पानी कट्ठा होई जंदा बुरी हालत होई जंदी महाराज ते बस एह् स्हाड़े साम्बा शैह्र दे बिच्च लोग बड़ी चीज फेस करा दे ऐ बड़ी चीज दिक्खा दे ऐ ते सरकार गी एह् थोह्ड़ा सोचना चाहिदा स्हाढ़ै साम्बा शैह्र दे लोकें वास्तै